नमस्कार हाँ रेस्टोरेंट है खा रेस्टोरेंट है खाने का सारा सामान मिलेगा पिज्जा है चाउमीन है बर्गर ही दाल रोटी सब्जी है अरे बेज है नानबेज कहाँ है बताया चाउमीन है बर्गर है पिज्जा है फिंगर भी मिल जाएंगे

हाँ स्प्रिंग रोल रोल भी है पच्चीस रुपये प्लेट है फिंगर रोल

आइए बिल्कुल आइए हाँ हाँ वो है गाड़ी खड़ी करवाने की सब सुविधा है साफ सफाई जब आप आएंगी तो देखेंगी आके साफ सफाई भी बढ़िया मिलेगी खाने का स्वाद अच्छा होगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सब ठीक मिलेगा सब मिलेगा पनीर है दाल है रोटी है सब्जी है चावल है दाल चावल सब्जी रोटी पनीर साही पनीर मटर पनीर चिली पनीर शाही पनीर मटर पनीर चिली पनीर पालक पनीर गोभी पनीर जो भी आप पसंद करेंगी सब मिलेगा बिल्कुल आइए सारी सुविधाएँ खीर भी मिलेगी राजमा भी मिलेगा चावल भी मिलेगा रोटी मिलेंगी पराठा मिलेगा आइसक्रीम की भी सुविधा है चोकोबार है बटर बटर बटर है और क्या चाहिये हाँ कुल्फी भी मिल जाएगी रेट सब सही लगेंगे हाँ डिस्काउंट भी मिलेगा दस परसेंट कर देते हैं डिस्काउंट